बायजोआरि खेलायाथ जोंहा गेलेग्राया गोबां दङ जेरै पुथबल दं क्रिकेट दं बास्केटबल दं हकि दं आमफ्राय काबादि दं टाइखान्द दं टाइखान्द फोरखौ बो मोजां मोनो आङो आंना बिनानावा गेलेयोमोन ओंखायनो मोजां मोनो आरो टाइखान्द मोजां जायो बुलाय लायनायखौ मोजां मोनो आमफ्राय पुटबल खौथ आं मोजां मोनो पुटबल नायनो बेराद मोजां मोनो इन्ट्रेसबो मोनो गेलेनोबो गोसो दंखायो आरो आं गेलेयोबो सम सम आमफ्राय मोजां मोनो आंनि फेभारेत पुटबल पुटबल गेलेग्राया जाहैबाय रनाल्ड' आं बिनि खेला फोरखौ बेराद नायो बिनि जोनाय बिनि बलखौ थगायनानै लांनाय आं बेराद मोजां मोनो नायबाय थायो आं सबसमाय आमफाय हखिखौबो नायो बास्केटबल नायो आमफ्राय टेनिस बल गेलेनाय आमफ्राय बेटमेनटन बेटमेनटन फोरखौबो नायो मोजां मोनो